السلام علیکم و رحمت اللہ جی مجھ پر پی ایم پی ٹرینگ سیزن کے لیے شیڈیول بنانے کی ضرورت ہے لیکن میرے پاس وقت کی کمی ہے جی میں چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کم وقت کے باوجود میں ان ٹریننگ سیزن تک کیسے رسائی حاصل کر سکتی ہوں جی میں اپنی ضرورت کا اظہار کروں گی اور روحانی حاصل کرنے کے لیے متلقع افراد سے بات کروں گی